औ आब' देग्लाय दमासियाव मा मा फिथा सावगोन नोङोलाय आंबो इसे फिथा देलाबायदोंमोनहाय माइब्रा गैया आंहा देग्लाय बेरायहैनांगोन लारु फिथा जानो नोंसोनाव मागोनि

गैया एसेल' आंहाबो माइब्रायानो लारु एसे एसे सावना होनोसै फिथा इरि देनो मोननाय नंला बैसाग बोथोरावलाय रंजागोन ना रंजाया नोंलाय रंजानांगौ ज' ज'नो ना बोथोरनि बोसोर गोदाननि ज' रंजाहैनोसै गामिनि सानैजों ज'नो

दे दे होमब्ला ना आब' औ दे दोनसै होमब्ला दे